मिथिलाके सिंगर छै सानू जेकर आवाज हमरा अच्छा लगै यऽ आओर जकर गाना भी जैसे रोमान्टिक टाइपके गाना ओकर हमरा पसन्द भी है आओर अपना ई बिहारमे भोजपुरीमे यहाँपर भी कितना सिङ्गर है जैसे पवन सिंह सबके आवाज भी बेहतर है बाकी सिंगरके अलावा जे बिहारके लोकल सिंगर छै यहाँ एकर सबके हम फॉलो करै छी लाइक करै छी सब्सक्राइब करै छी